आङो ख्लासिकेल आरो दानि मेथाइ मोननैखौबो मोजां मोनो नाथाय बांसिनै दा दानि बे दानि गोदान मुगायाव दानि मेथाइफोरखौ सलिलांनो गोनांखाय दानि मेथाइफोरखौ बांसिनै खननाय जायो आरो मिलौ मिलौदो मेथाइफोरा गोदोनि मेथाइफोरनि ख्लासिकेल मेथाइफोरनि गेजेरजों बांसिनै बांसिन मिलौदोखौ जोङो नुनो मोनसिनो आरो रोजाबनो थाखाय गोब्राबसिना जादों जाहैबाय ख्लासिकेल गोदोनि मेथाइ